कृष्णा गावडे शुभाष गावडे कल्पना हरीजन पायल नायक स्नेहल नायक अक्षता आरोळकर सेजल गावडे कार्तिक गावडे कौशल्या हरीजन खुशी चवान शिपाली सावंत साक्षी साताडेकर स्नेहल साताडेकर डॉक्टर प्रमोद सावंत गोविंद सावंत वसंत भगवत सावंत सुदाराम नायक पुंडलीक नात चारी विराट कोली संचिन सचिन तेंडूलकर वर्षा गोविंदा संजय नार्वेकर आकाश नाटलेकर शुभम नायक राजदीप नायक सुचिता नार्वेकर डॉक्टर जयंती नायक महेंद्र गावस सोनाली कुलकर्णी प्रतिभा पराब पुजा तारी पालेकर देसायी नेहा नायक श्रध्दा काकोणकार लता मंगेशकर शुभाष सालगांवकर प्रिती देसायी दिव्या गावडे भारती चवान रुशीता नायक याद येयना